हाँ मैं विडियो गेम के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे द्वारा हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ सब से ज़्यादा विडियो गेम ही खेला जाता था जिसे कम्प्यूटर में फंसा दिया जाता था और हाथ में एक टॉय दे दिया जाता था खेलने के लिए जिसके द्वारा उसमें कुछ प्रकार की बटनें होती थी इसमें केबल लगा होता था दूर से खेला जाता था वो बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती थी कोई गेम ऐसे होते थे जिसे सिंगल खेला जाता था कोई गेम ऐसे होते थे जिन्हें दोस्तों के साथ बैठ कर खेला जाता था हमारे पास एक गेम था जो जिसमें कैसेट लगती थी वो गेम दोस्तों के साथ बैठ के खेला जाता था जिसमें एक प्रकार की केसेट का उपयोग किया जाता था जो कम्प्यूटर में लग ही जाती थी और वो कम्प्यूटर से एक केबल निकला रहता था जिसमें आप अभी के समय जैसे कीबोड होता ना वैसे ही सेम कीबोड हुआ जाता था वो कीबोड में कुछ बटनें होती थी जिसके सहायता से उसे खेला जाता था अप करना डाउन करना लेफ्ट राइट हमारे पास तो सब से ज़्यादा सी डी थी रेसिंग कार की जो कारों को रेस करने जो आज के समय में जो मोबाइल में एंड्रॉएड में खेले जाते हैं सेम वैसे ही आती थी जिसमें चार की होती थी अप डाउन लेफ्ट रो राइट और इस्पीड की जिसमें ऊपर की बटन दबाने से इस्पीड बढ़ती थी और नीचे की करने से स्लो होती थी और राइट साइड से तेज़ी बढ़ती थी तो हम ने और हमारे मित्रों ने बैठ कर ये गेम बहुत अत्यधिक मात्रा में खेला है पहले जब कुछ नहीं हुआ करता था तो मनोरंजन का केवल साधन बच्चों के लिए एक तो बाहर की दुनिया में खेल कूद और दूसरा गेम होता था तो गेम तो हमें बहुत कम खेलने को मिलता था फिर भी हम ने इस हिसाब से बहुत ज़्यादा गेम खेला है और तो और एक और गेम हुआ करता था एंग्री बर्ड कर के जिसको जिसमें कुछ पक्षी उड़ते हुए आते थे उने हमें बंदूक से मारना पड़ता था और सेम बंदूक भी आती थी और हमें निशाना लगाना जिसमें लैपटॉप में देख के मारा जाता था जैसे थोड़ी दूर पर केबल रखा होता था केबल से लगा है और क्लिक कर दिए तो सामने वाला बंदा मर जाता था मतलब पक्षी मर जाता था जो आज के समय में जैसा पक्षी होता है कोई पब्जी में अपन मोबाइल के अंदर होता है लेकिन इसमें हाथ में बंदूक दे दी जाती थी और बैठ के मारा जाता था निशाना लगाया जाता था